हेलो दोकान मोबाइलके दोकान करय छथिन कोन कोन कोन कोन मोबाइल राखय छियै हम लेयोक्सके लेबय केतना रेट छै कते कम्मी अहाँ करैत रहबय बोलू कए बजे अहाँ कए बजे अहाँ दोकान कए बजे अहाँ दोकान खोलय छियै कए बजे बन्द करय छियै हूँ बढ़िआँ मोबाइल चलय छै ओतय ओ टाइमसँ सैमसंग डेक्सके कते दै छियै दाम तऽ सैमसंगके पैंतीस हजार अच्छा तऽ अहाँ हइ केना केना मोबाइल चलय छै गाम घरमे फेर अहाँ ठीक फेर कते दिनके गारंटी छी अहाँ मोबाइल लेबय तऽ साल भरिके गारंटी होइ छै आओर दू सालसँ होइ छै ठीके छै अच्छा ठीक छै तऽ आब हम बारह बजे हम आयब लंच खाइ लए नहि ने जाइ छियै

कस्टमर सब आबय होयत तऽ नहि जाइ होयत हम आबय छी कनी देरमे आ हँ भीड़मे हम नहि जायब अस्थिर भए जायब तब हम जायब नहाय धोइके पूजा पाठ कए लै छी तब हम जायब दोकानपर ठीक छै ने हम आयब अहाँ हँ हम आयब जायब तब बारह बजे बारहके एकके बीचमे हम आयब हँ तैँ नऽ कहलहुँ तैँ ने अहाँके अपन तैँ ने अपन लोकके फोन करलियै से अपन कस्टमर छियै तऽ फोन करय छियै दोकानदार अपन छियै तऽ बारह बजे अऽ हँ नहि हँ हँ नऽ हँ दाम कम कए कऽ अपन दए देब आबू

अच्छा अहाँके हम तनी कम कए कऽ दए देब हँ बारह बजे हम चलि आयब